आं गथ'फोर आरो आंनि आंगो बिनानावफोरखौहाय मोजाङै बुङो खौरां बिलाइफोरखौ मोजां फराय होननानै आं गले गले खावलायो आरो गोसो दुंहोयो माब्लाबा आं बिसोरनि सिगाङाव फरायथिनानै होयो आरो आं बिसोरखौ फरायनो थाखाय खावलायो गोसो दुंहोयो मानो होननानै बुङोब्ला खौरां बिलाइफोराव गोबां मोन्थियै बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो हायो आरो गोबां जाथाय जानायफोरखौ मोन्थिनो हायो गोजान जायगाफोरनि खौरांफोरखौ मोन्थिनो हायो बेफोरनि थाखाय आं गथ'फोरखौ गले गले खावलायो खौरां बिलाइफोरखौ फराय आरो बे खौरां बिलाइफोरखौ नायनानै नोंसोरबो सोलों होननानै आङो गथ' आरो बिनानावफोरखौहायो खावलायो आरो आं बिसोरनि सिगाङाव गोबां फरायथिनानै होयो बिसोरो फरायनो गोसो जाया थेवबो आं बिसोरखौ फरायनो थिनो आरो खावलायो आरो फरायनानै होयो आरो बिसोरो फरायनो गोसो जायाब्लाबो आं बिसोरनि खाथियाव थानानै फरायनानै होयो जाहाथे बिसोरो सानसे समाव खौरां बिलाइ फरायग्रा जायो मानो होननानै बुङोब्ला खौरां बिलाइफोराव गोबां बाथ्राफोरखौ मोन्थिनो हायो आरो बे बाथ्रानि गेजेरजों सोलोंनो हायो आरो खौरां बिलाइफोराव मिन्थिनो हाबावोजे गोबां जाथायफोर जानाय अबेबा जायगाफोराव सोरखौबा बुथारदों बेफोरखौबो मिन्थिनो हायो आरो जों बेफोरखौ मिन्थिनानै सांग्रां जानो हायो जोङो बेफोरखौ मिन्थिनानै जोङो साननानै लानो हायो गोजान जायगाफोराव थाङोब्ला मोजाङै थानांगौ आरो गावबा गावखौ जोथोन लानांगौ बेफोरखौ मिन्थिनो हायो आरो बेनि थाखायनो आङो गथ'फोरखौ खावलायो आरो बिसोरनि सिगाङाव आङो फरायनानै होयो खौरां बिलाइफोरखौ